मध्य प्रदेश में सरकार पर राजनैतिक दलों का प्रभाव और उनकी भूमिकाएँ हैं पुलिस दल पुलिस दल लोगों की रक्षा करता है और ज़रूरतमंदों की सहायता करता है और हमारे मध्य प्रदेश पर आए संकटों का निवारण भी करता है हम वह मध्य प्रदेश सरकार में बजरंग दल को भी पाते हैं और बजरंग दल भी अपना काम बाक़ायदा पूर्वक कर रहा है वह लोगों की वह ज़रूरतमंदो की सहायता कर रहा है राजनैतिक दल के लोगों एक ऐसे संगठन में जुटे हुए हैं जिसके सदस्य साजा विचारधारा में विश्वास रखते हैं या सामान्य राजनैतिक दृष्टिकोण रखते हैं यह चुनाव मैं उम्मीदवार उतरते हैं